سوچھ بھارت ابھیان کے انترگت کئی چیزیں کی گئی ہیں سب سے پہلے پورے ہندوستان میں بیت الخلاء بنائے گیے ہیں جس کی وجہ سے باہر جو شوچ کیا جاتا تھا وہ اب بند ہو چکا ہے دوسرا مہم چلانے کا کام کیا گیا ہے جس میں ہر شہر کو صاف رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے ہر صبح کوڑا اٹھانے کے لیے گاڑی آتی ہے جو گیلا کوڑا اور سوکھا کوڑا الگ الگ لیتی ہے اس سے سبھی رہنے والے افراد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے آس پاس اپنے شہر کو صاف رکھنا ہے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے اس کی وجہ سے ہمارے شہر صاف ہونے لگے ہیں تیسرا کام جو کیا گیا ہے وہ پنک ٹوائلیٹ بنانے کا کام کیا گیا ہے اس میں عورتوں کو سہولیت کے لیے صرف ان کے استعمال کے لیے بیت الخلاء بنائے گیے ہیں ان تین چیزوں کی وجہ سے سوچھتا کی طرف ہم سارے افراد کا دھیان گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے رہنے والی جگہ ہمارے کام کرنے کی جگہ صاف رہنے لگی ہے